हमरा आरके गाँवमे सुपौल जिलामे सबसँ बेसी मूँगके दालि उपजै छै बाउल पर बाउल पर मूँगके दालि उपजल बहुत अच्छा भेल खुशी रहल